तंत्रगिन्याक लागून कुटुंबीक जीण आनी जिण्या पद्दतीक आडमेळी आयल्यात ती म्हणजे आतां सगळी जाणां आपलो मोबायल घेवन रुमान बसता पयलीं वांगडा एकत्र बसून गप्पा मारताल्यो तश्यो मारिना गजाली करिनात आपआपलो मोबायल घेता आनी आपआपल्या रुमान बसता जेणे करून एकामेकाचें कांय उलोप जायना घरान जी किदें गोश्टी चलल्या त्यो कोणाक एकामेकाक कळना आनी जाच्या खातीर एकामेकाचे भितर संबंध तुटूंक लागल्यात आनी मिसअंडस्टेंडींग चड जावपाक लागल्या